جی ہاں کونچ اور ٹرینر کھیلوں میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ کھلاڑیوں کو بہتر کارکردگی کے لیے تربیت دیتے ہیں ان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں اور ٹیم کے اندر بہتر رابطہ قائم کرنے کے لیے مدد کرتے ہیں وہ برابر موقع فراہم کرتے ہیں تاکہ ہر کھلاڑی اپنی مکمل صلاحیت کے ساتھ کھیل سکے میں اس بات سے متفق ہوں کہ تجربہ کار کھلاڑی اچھے کونچ بن سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس میدان کا عملی تجربہ ہوتا ہے جو جوان کھلاڑیوں کو روحانی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں